दे साम' ओंख्रि साम' ओंख्रि सङोबा दाननांगौ सायनांगौ बिरात गोबाव लायो आरो सबाइ एवनांगौ सबाइ एवनानै होख्रेमनांगौ होख्रेमनानै आरो रुनांगौ सबाइ साम' रुनांगौ बेसेबा गोबाव रुनांगौ आरो बे गोब्राबथारलाय ओंख्रिफ्रा बेफोरो रुनायावनो बेसेबा गोबाव लायो गोबाव सङाबाबो जाया ना साम'फोरखौ गोबाव संनांगौ बिज्ला जिनिस गोबाव संनांगौ आरो आरो बे नार्जिफ्राबो बिदिनो सोमनांगौ सोमनानै गिलु फालु सुख'नर सुख'नर सुख'नर सुख'नर सुनांगौ सुनानैसो ओमफ्राय खारैजों रुनांगौ खारैजों रुनानै बेसेबा गोबाव रुनानैसो आरो एरग्लिनांगौ एरग्लिनायावनो बालायलाङो मेंलाय थारो आरो नार्जि फोराथ' मेंलाय लायो खिन्थु मोजाङै मोनहोग्रोआबा एरग्लिनायावबो गेब्लेबावनायसो नङा मोजाङै खारैजों एखे गोबाव रुथारनानै एखे नरम खालायनानैसो माबाजों एरनांगौ आरो खादौजों एरबानो गेब्लेबाय आरो होनबाना एरबानो गेब्लेबाय जानोबो मोजां जाबाय बिनिफ्राय बिदिनोसै दस्रा ओंख्रिफोराथ' गुरै बांद्राय गोबाव नाङा ओमफ्राय बिदिनो माबाफ्रा बोरमा बेदरफ्रा गोबाव नांगौ आरो संनो गोबाव नांगौ आरो मस्ला मस्लि गरम मस्ला गासिबो नांजोबगौ होनबासो टेस्ट जागोन आरो बेयो बोरमा बेदर संनायफ्राबो ओरैनो रुबा जाजानायानो नङा मोनामखोदावजोबगोन आरो बे अमा बेदर फ्राबो बिदिनो रुगारनांगौ एखखे बिजानु थैजासे रुग्रोथारनानैसो एवनांगौ आरो एवनांगौ बिदिनो सामब्राम बानलु मस्ला गासिबो होजोबनांगौ सामब्राम गुफुर सामब्राम गोजा गासिबो होनानैसो मोजां संनानै जायो आरो जों जानांगौ बेनिफ्राय बिदिनो दस्रा दस्रि ओंख्रिफ्राथ' गुरै कबि आलु बेफोरथ' लाब्राफोरा दसेनो मोनो आरो बे मुदुमफुलफ्रा मुदुमफुलफ्राबो एसे गोबाव नांगौ आरो मोननो मुदुमफुलखौबो गोबाव संनांगौ होनबासो रुइयो गोबाव संनानै जायो जोङो बिनिफ्राय दस्रा दस्रि ओंख्रिफ्राथ' बिदिनो सबाइ ओंख्रि फ्राथ' खारदै होनांगौ बेबो खारदै होनानै मोजाङै संनानै बिदिनो बानलु संख्रि मस्ला मस्लि गासिबो होफबनांगौ बेहायबो मोजां जायो होनबानो मोजां जायो संनो रोंबानो मोजां जायो आरो संनो रोङाबाथ' आरो रग'सो थाबावगोन सबाइ ओंख्रियाबो खारदै मोजाङै नाङाबा खारदै खारदै बाराबाबो जानो मोजां नङा खारदैखौ जखानि होनांगौ आरो संख्रिफोरखौ जखानि होनांगौ होमबासो जानो मोजां जायो ओंख्रिफ्रा सबाइ ओंख्रियाबो ओमफ्राय बिदिनो बायदिसिना ओंख्रि मोजाङै मोजां संनानै जानांगौ संनानै जानांगौ संनानै जानायखौ मानि जोंहा बुरै देहा बालायलाङो एखनबा जाबा जुबा संनानैबो जालायलाङो जानो सुखुआबाबो जानांगौ जाहैयो खालायनाय ओंख्रिफोर संनायाबो खस्थ'थारानोलाय बबेबा बबेबा